नमस्ते जी मुझे आपके स्कूल में एडमिसन कराना है किस तर किस तरह से एडमीसन होगा कौन कौन से कागज लगेंगे कौन सी जरू जरूरत है बच्चा बच्चा एक आठ साल का है एक पाँच साल का है एक छः साल का

अच्छा उसके लिए क्या क्या कागज लगेंगे

अच्छा ड्रेस अपने पास से बनवानी होगी या आप तो देंगे अच्छा कॉपी किताबें सब खर्चा कुल मिला कर अच्छा अच्छा और आपके ईस्कूल में वैन वैन चलती हैं गाड़ी वाड़ी उस उसका उसका खर्चा अलग दो बच्चों का होगा

हाँ गाड़ी लगवाएंगे क्योंकि बच्चे ले जाएंगे कौन लाएगा कौन और दोनों बच्चों के लिए अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

ठीक है ठीक है फीस फीस हर महीने जमा होनी है या फिर दो चार महीने का टाइम देंगे

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अगर अगर फीस में थोड़ा लेट हो जाए तो कोई परेशानी तो नहीं ठीक यही बात की जानकारी करनी रहे नमस्ते जी